हाँ सर नमस्ते

जी जी तो आप आप आपका ही सिलना है कि और लोगों का सिलना है ठीक है तो यह फिटिंग हम बहुत अच्छी देते हैं देखिए मेरा रेट थोड़ा हाइ फाइ है आप मेरी मानी जा मेरी मानी जानी दुकान है और यहाँ यहाँ का रेट जो है यहाँ का बहुत कास्टली है आप यहाँ एक पैंट शर्ट सिलाई पंद्रह सौ या दो हज़ार रुपया समथिंग पड़ेगा आपको तो फिटिंग भी तो हमको देना है रच्छे अच्छी फिटिंग देनी है अच्छी स ऐसा नहीं कि एक बार आप फ़िलहाल यह गए कहीं फट गया सर्ट तो ऐसा भी कुछ नहीं देना है सिलाई न जो कि आपको खराब लगे देखने में कुछ उसी में देख लिया जाएगा ऊपर नीचे करके लेकिन हम लों हम लोगों का रेट फिक्स रहता है अब आप किसी से भी पूछ सकते हैं हमारी जो सॉप है वह हम जो कपड़ा सिलते हैं उ और ऐसा कोई नहीं सिलता है यहाँ पर नए वर्कर से ही सिलवाते हैं हम कितना सिलेंगे काफ़ी यहाँ पर हमारी दुकान पर कपड़ा लगा रहता है कु सब यहाँ पर काफ़ी लोग देते हैं सिलने के लिए तो दस पंद्रह वर्कर हैं जो कि काम करते हैं यहाँ पर तो थोड़ा कास्टली पड़ता है ज़रूर लेकिन है स्वयं अगर ऐसी बात है तो हम भी सिलते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा जो रेट है वह आप उसके लिए आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि रेट मेरा रेट में समझौता नहीं होता है मैं रेट जो लेता हूँ जी दुकान मेरी सुबह दस बजे खुल जाती है और रात के आठ बजे तक खुली रहती है देखिए आप अगर अच्छी क्वालटी का सिलाई चाहते हैं तो आपको रेट में समझौता नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रेट देंगे तभी हमारे यहाँ वर्कर दस ठो खट रहें तो उसको उन लोगों को तनख्वाह सैलरी देनी पड़ती है इसलिए रेट में समझौता नहीं हो पाएगा और बाकि आप कहीं भी फिटिंग या कोई भी चीज़ गड़बड़ी आएगा तो हम एक बिना पैसे का सिल देंगे आपका कोई दिक्कत नहीं है हर जगह से हमारे दुकान से अलग मतलब है न हमारी सिलाई जो होती है वह अलग होती है जो हमारी फिटिंग होती है हमारी जो जो आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग सिल देते हैं जो भी आप अगर कोई भी रिकार्डिंग करके दिखाएँगे या जैसे किसी का विडिओ शूट करके लाते हैं दिखाते हैं न इसी तरीके का सिल दीजिए तो हम वहाँ हमारे कारीगर ऐसे हैं कि उसी तरीके का ड्रेस सिल देंगे आपको उसमें कोई वह नहीं है लेकिन रेट जो है देख लिया जाएगा ऊपर नीचे कुछ कर लिया जाएगा लेकिन काम वह अगर काफ़ी नीचे ऊपर करना होगा तो हमारे यहाँ यह नहीं हो पाएगा दरअसल रेट में सबसे कम है ठीक है आप बताइएगा ठीक है सर नमस्ते